बोलिए भारतमे तऽ बहुत सांस्कृतिक पर्व होइत छै जेनाकि अहाँकेँ भए गेल होली भरदुतिआ छठ आओर राखी शिवरात्रि नवरात्रि एहि सबमे एक आनन्द भी मिलै छै लोककेँ जेनाकि अभी सावन चलैए तऽ लोक बहुत नियम निष्ठासँ रहत भोला बाबाके पूजा पाठ करत बहुत लोक तऽ एहन श्रद्धालु होइए जे बोलबम भी जाइए आओर बहुत एहन यऽ कि पैदल जाइए आओर जकरा नहि सकनाइ यऽ सामर्थ्य जेना बूढ़ बुजुर्ग भए गेल तऽ गाड़िओसँ जाइए लेकिन जल च अर्पित करए लए जाइए तऽ हमरो आरके ओएह यऽ कि अभीके टाइममे पूजा पाठ करए छी उमङ्ग जतनसँ आओर ई मासमे तऽ हमसभ ई नौनवेज नहिए खाइत छी ई पवित्र भावसँ अपन भोला बाबाके पूजा करैत छी जेनाकि भरदुतिए भए गेल ई एगो भाई बहनके पर्व होइए तऽ जाहिमे कि भाईके चौका पर बैठाबैए आओर बहिन ओकर तिलक आरती करैए आओर राखीके टाइम तऽ राखी तऽ पूरा देशे भारत मनाबैए ओहिमे हर बहन भाईके अपन राखी बान्हैए आओर राखीके भी एगो कर्तव्य होइत छै कि बहनके प्रति भाईके कि बहनके कभी भी कोई भी कष्ट हैत तऽ भाई जे यऽओ अपन बहिनके कष्टके मतलब सुरक्षा सुरक्षा करतै आओर ई राखी भी बहुत श्रद्धा भावसँ मनाओल जाइए जेनाकि अहाँकेँ जे छै छठि छठिमे भी जे छै छठि माताके दू दिन पूजा होइत छै पूजा तऽ दू दिन होइत छै ओहिसँ एकदिन पहिले अहाँकेँ भए गेल कि एकदिन लोक अरबा खाइत छै जे छठि करैत छै तऽ दोसरदिन भए गेल अहाँकेँ खरना होइत छै खरनाके बाद साँझकी अरघमे थोड़ा नियम निष्ठासँ लोक खाना वाना खजुरिया पुरुकिया जेभी बनेनाइ यऽबनाबैछै आओर कोनियामे लेइए सबकेँ ओ नियम निष्ठासँ ओकरा फल वल जेभी बनेलिऐ ओ सब डालिके एक छिट्टामे लए कऽ आओर घाट पर जाइ छिऐ जहाँकि अहाँ पोखरि ओखरि पर जाइ छी वहाँ पोखर पर लए जाकऽआओर छठ महारानीके पूजा करै छी पूजा दू दिन होइत छै एक सुबह कऽ आओर एक शाम कऽ पूजा करएके बाद जे व्रत केने रहैए ओ सुबहके टाइममे पूजा सूर्य भगवानके अरघ दएके बाद घरआबैए नहा धोए कऽ अपन खाना वाना खाइए आओर पूजा पाठके भारतके संस्कृतिमे बहुत महत्व देल गेल यऽ भारत भारत जे यऽ अहाँकेँ बहुत पारम्परिक देश यऽ जहाँकि हर तरहकेँ पूजा पाठ यऽ रीति रिवाजके बहुत महत्व देल गेल यऽ